आं हॅलो सांग रे घट घट तूं बरो मरे ना रे ह्या दिसांनी कामांनी सामकी तातूंक उरता खंयी या मरे ह्या दिसाक भोंवपा बी आरे म्हाका सांग तूं हांगा गेला तें लोलयां गेला लोलया आमगे ते नागडो बेताळ पळय ताजे कडेन पावला तूं हय गड्या हांव किदें म्हणटालो आतां पळय आमी हांगचे गांवची जावन आमी भायर भायर खंय खंय भोंवता वता सो काल म्हाका बेश्टें आयिल्लें तकल्याक की थंय गेल्या कशें थंय वचून बाबा पळोवया कशें कितें आसा तें किद्याक हांवूय बी बरो ल्हान आसतना पाविलो रे थंय अशे सगल्या जाण्टेल्यांनी सांगिल्लें आयकल्लें बरी व्हडली मूर्त आसा अशें बरें कुळागर आसा सो आमी थंय हय हांव ल्हान आसतना पाविल्लो मरे थंयी मागी आमगे जाणटेल्यांनी सगलें सांगिलें रे स्टोरी थंयची कशें जालें किदें एक बरी व्हडली मुर्ती आसा कुळागर आसा हें तें म्हूण हय हय सारकें सारकें हय सारकें सारकें आमी या मरे केन्ना या प्लेन आनी तुका दिसता बाकीचे येत म्हूण आतां गेल्या आमी ते दोगू जाण ते तेंगे तेंगे कामां बिझी न्हय रे बाकीचे तरी हांव एक ग्रुपा मेसेज घान दवरता पळोया येता जाल्यार कळ्ळें तुका हय हय म्हणल्यार अशी सकाळ फुडें अशें या रे सामकें इतल्यान वत बी काय हें जावंचें ना आमकां रोकडे गेले मागीर आनी खंयी ते सायडीच्यान कितेंय आसल्यार पोया मरे हय हय हय तशे करया आमी हांव मरे ग्रुपा एक घालता पोया आनी कोण येता जाल्या ते सर्वेश बी येता जाल्या पोया हय हय तेंच करुया हय हय हांव घालता मागीर सांचे हय हय आमी वचून मातशे पोया मरे सारकेंच बारीक सारकी बरी स्टडी करया ताजेर कशें आसा किदें कळ्ळें तुका आनी किदें म्हणटा हय हय ह्या दिसांक करया आतां शेनवार आयतारा अशें करया रे कळ्ळें तुका न्हय बरें तर बरें बरें बरें आं हय हय बरें